हेलो नमस्ते सर हेलो नमस्ते सर अहाँ अहाँ बहुत पैघ पत्रकार छियै तऽ एखन तऽ हम पत्रकारके पढ़ाइ कऽ रहल छियै ताहिके बारेमे जानकारी चाही हम मधुबनी मधुबनी हमर घर पत्रकारके बारेमे जानकारी चाहैत छी मतलब ह्म्म हँ मन हँ पूजा कुमारी

हँ

ह्म्म हँ

प्रिंट

ह्म्म

ह्म्म

हँ

हँ ह्म्म

हँ हँ हँ हँ पत्रकारिताके पढ़ाइ ह्म्म

हँ तऽ एनाही मतलब एनाही पत्रकारके पढ़ाइ कयल जाइत छै हँ आओर आओर नहि हँ धन्यवाद सर